मध्य प्रदेश में प्रमुख ॿ राजनीतिक दल आहिनि कांग्रेस पाटी ऐं भारतीय जनता पाटी कांग्रेस पाटीअ जो नेता कमलनाथ जीतू पटवारी ऐं ॿियां हिते आहिनि ऐं भारतीय जनता पाटीअ में श्री शिवराज सिंग चौहान डॉक्टर मोहन यादव ऐं ॿियां आहिनि हिननि जी कार्य प्रणाली वर्तमान में भारतीय जनता पाटी जी सरकारु जेका हली रही आहे हुन जा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हिनमहिल कमु करे रहिया आहिनि पर हिन खां बि सुठो कार्य काल पोयों मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान जो हुओ जंहिं पंहिंजो लॻभॻि वीह साल मध्य प्रदेश में राज कयो ऐं सुठे नमूने सरकारु हलाई थोरो टाइम विच में कमलनाथ खे कांग्रेस पाटीअ जे मुख्या जे हिसाब सां सरकार हलाइण जो मौक़ो मिलियो उन बि थोरे ई पीरियड में सुठो कमु करे ॾेखारियां ऐं पोइ माण्हू पब्लिक हुन खे पसंदि करे रही आहे हिनमहिल शिवराज सिंग चौहान ऐं कमलनाथ ऐं डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख रूप सां मध्य प्रदेश जा नेताऊं आहिनि जेके असांजी शेवाऊं करे रहिया आहिनि